हॅलो पावलें तूं आ बरें बरें सुसेगाद यो कॅफे आसा हांगा बरीं बरीं तशीं आतां ए तीन चार अशीं आसा एक कॅफे भोसले मुगो एक आमोणकर म्हुणू एक आसा आनी एक श्रीफूड कॅफे म्हुणू एक आसा तूं यॉम हय चा बी बरी मेळटा थंयसर नॉन वॅज ऑय रस आमलेट बी भरपूर किदें मेळटा थंयसर तूं यो मागीर आमी पळोवया थंयसर वॅजान तुका थंय वॅज थाली मेळटली आनी गोबी मंचुर्य बी भरपूर किरें मेळटलें

अय भाजी वडा सामोसा भरपूर किदें मेळटलें ना चड पयस ना तें पावतलीं अर्दें वर अर्दें वर अशीं पावत्लीं आमी

बरें पावलें का फो हय म्हाका खबर आसा हय टेस्ट बोरो आसा पावलें का फोन मार म्हाका म्हाका मुगो थंयसल्ली बटाट वडा आवडटा आनी पुरी भाजी एक आवडटा बरें